हमारे ज़िले में बहुत सारे स्तानीय परिवहन विकल्प हैं जैसे कि हमारे यहाँ ट्रेन है हमारे यहाँ बहुत सारे टाक्सियाँ है और हमारे यहाँ बहुत सारे कैब हैं जिसके मतलब हम अगर अर्डर कर दें तो वो घर पर आ कर हमें ले जाती हैं और बहुत सारे टेक्सी है बहुत सारी साइकल्स है बहुत सारी गाड़ी है ऐसे ही बहुत कुछ है हमारे यहाँ प्लेन्स हैं और ऐसे ही बहुत कुछ हमारे यहाँ है और जिसकी वजह से हमारे जो लोगों की जो दैन्य दीन जीवन वो सहज सरल हो जाता हे जैसे कि अगर मुझे जाना है कहीं दूर तो मैं टेक्सी बुला लूँगी अगर मुझे ज़्यादा दूर जाना है मैं कैब बुला लूँगी अगर मैं उससे भी मुझे ज़्यादा दूर जाना है मैं ट्रेन में चली जाऊँगी अगर मुझे उससे भी ज़्यादा दूर की दूर की बात मतलब जाना है जगह को तो मे फ्लाइट में चली जाऊँगी जो एरोप्लेन होता हे उसमें चली जाऊँगी ऐसे ही जो हमारे जो वे प्लेन हैं और इंडिगो हो गया और अमारा एक्सप्रेस हो गया इंडियन एक्सप्रेस हो गया वनदे भारत एक्सप्रेस हो गया ये सब चीज़ें जो हमारे परिवहन और हमारे जीवन को मतलब सहज सरल बनाती अगर ये सब नहीं होते तो हमारा बहुत दिक्कत होता मतलब किसी सब के पास तो गाड़ी वग़ैरह नहीं होता है ना तो वो सब लोग कैसे जाऍंगे वो रिक्शा हो गया गाड़ी हो गया इसकी वजह से वो लोग जा पा रहे हैं और हमारा दैन्य दीन जीवन भी बहुत सरल सहज हो रहा है